साइकिलके दोकान खोलने छियै साइकिल बेचै छियै

हँ हँ तैं दुआरे हँ देखियौ एखन साढ़े चारि हजारके साईकिल मिलै छै बढ़िआँ हँ हँ तैं दुआरे हँ तैं दुआरे हम देब बुझलहुँ ने हँ कोइ भारी बात नहि छै अहाँ हमरासँ सम्पर्क करबै हमरा दोकानपर एबै हम अहाँके समयसँ बढ़िआँ साईकिल हम बनबाके दऽ देब हम अहाँके कसबा कऽ बुझलहुँ ने हँ ठीक छै ठीक छै समयसँअहाँ चलि आयब हम समयसँ अहाँके बनबा कऽ हम कसबा कऽ हम दऽ जायब आउ आउ ने आउ ने हमरा ओहिठाम जे साईकिल अहाँकेँ मिलत से बहुत ठोस मिलत बुझलहुँ कोनो गलती हँ कोनो चीज जँ अगर गड़बड़ होयत तऽ हम अहाँके फेर बदलिकऽ हम अहाँकेँ दऽ जायब बुझलियै ने तैं दुआरे हँ साईकिल कसबै लए अहाँ हमरा ओतऽ आउ हमरा ओतऽ आयब तऽ हम कसबा देब आउ हँ हँ आउ आओर जे अगर केओ गोटा हेता तऽ हुनकासँ सम्पर्क राखब सम्पर्क राखब हम अहाँके हुनको सबके हम हेल्प करबनि जहाँ तक जे हेतै से सेवा हम करै लए तैयार छी बुझलहुँ ने हँ आओर आओर जे अगर अहाँके अगर होथि तऽ हुनका सबके अहाँ हुनका सबकेँ बजायब हम हुनका साथ बहुत सुविधामे बहुत मजबुत साईकिल हम हुनका सबकेँ देबनि बुझलहुँ साईकिल सेहो बढ़िआँ कम्पनीके हमसब दऽ देबै सीट भी बढ़िआँ देबै कवर भी बढ़िआँ देबै अहि सबमे हाँ साढ़े चारि हजार रुपैआ पड़ै छै ओइमे अहाँके कनि मनि हम सेहो कहबै जे किफायत कऽ दै लए अहाँ अपना समयसँ अहाँ आयब हम समयसँ कसबाकऽ हम अहाँके दऽ देब बुझलहुँ ने तीन हजार रुपैआ तऽ बहुत कम पड़ि जाइ छै तीन हजार रुपैआ तऽ बहुत कम पड़ि जाइ छै लेकिन चारि हजारसँ उपर मिलत अहाँके कम सँ कम पैतालीस सएमे हम अहाँके होइ छै लेकिन हम अहाँके होइ छै लेकिन अहाँ ओइमे सँ किछु कम कऽ कऽ हमरासँ अहाँ लए लेब आओर अपन कऽ लेबै अपन बुझलहुँ घण्टी बढ़िआँ लगायब साईकिल अहाँ जखन हमरा ओतऽ पहुँच जेबै तखन हम अहाँ लए कसबा देब बुझलहुँ ने हँ तैं दुआरे बढ़िआँ समान जहन जे छै दोसर बेर दोसर ग्राहकके लऽ कऽ हमरा ओत अहाँ पहुँचबै नहि नहि तुरत अहाँ एबै तुरत हम कसबा कऽ हम दऽ जायब एडवान्सके कोइ जरुरी नहि छै अहाँ आओर साथे अपन लेने चलि जायब